हैलो हां जी आहो अ'ऊं मिस्तरी बोला ना भला कोह्दे घर अच्छा ओह् जेह्ड़ियां टाइलां लाइयां हियां तुंदे घर टाइलां लाइयां हियां जेह्ड़ियां तुंदे घर अच्छा ते तुसें पानी निं दित्ता होना में तुसेंगी आखेआ हा भला ओह्दे च ओह् करी लैएओ पानी पूनी उसी देई लैएओ तुसेंगी चेत्ता निं होना उ'नेंई एह् अच्छा कोई निं कोई निं में ते भाई ठीक लाया हून तुसें मी जनेहा आह्नी दित्ता में बी उऐ नेहा आह्नी दित्ता हा चलो कोई गल्ल निं अ'ऊं इक कम्म करगा अ'ऊं आपें आइयै दिक्खी लैगा ते जेह्ड़ा खर्चा होग ते बनग ते फ्ही मिगी देई ओड़ेओ चलो ठीक ऐ थोह्ड़े जेह्ड़े हून में ठीक करने पैहे ते लगदे इक कम्म करेओ तुस एह् सीमेंट दी इक गुत्थी सुटाई लैएओ कन्नै थोह्ड़ा जेहा रेता अद्धा अद्धा ट्राली हारा ते सटाई लैएओ अ'ऊं आई जाह्गा परसों चौथे धोड़ी